روزمرہ کی اُردو زبان کے کچھ اہم جملے یہ ہیں کہ آئیے تشریف رکیے آپ کہاں جا رہے ہیں آج بڑی مختصر سی بات ہوئی آنے میں بہت دیر کر دی کہاں رہ گئے تھے آپ